अथी सालमे जेनाकि छैठ होइ छै दीपावाली होइ छै तऽ दीपावली अथी छैठ होइ छै तऽ छैठके से दीपावली होइ छै तऽ दीपावलीके से तीन चारि दिन पहिले सफाइ सुथरा कयलहुँ तहन साँझमे हलुआ बनेलहुँ पूजापाठ सब कयलहुँ तहन छैठ होइ छै तऽ छैठमे से अथी करू तीन चारि दिन पहिले तैयार करू तहन गहुम कुटू गहुम कुटिके अपन चाउर धोउ चाउरके अपन फेर भुसबा बनाउ गुड़ दए कऽ भुसबा बनाउ तहन से पूरीके फेर गुड़ दए कऽ ठकुआ बनाउ तहन से अथी करू तहन फेर से दुर्गापूजा होइ छै दुर्गापूजामे फेर तीन चारि दिन पहिने सफाइ सुथरा करू फेर पूजापाठ सब करू तहनसँ फेर तीला सङ्क्राति होइ छै तीला सङ्क्रातिमे फेर तीन चारि दिन पहिलेसँ मुरही भुजू लाइ बनबू फेर अथी चूड़ाके लाइ बनबू गुड़ दए कऽ तकर बाद से अथी करू तहन से फेर जितिया पाबनि होइ छै जितिया पाबनिमे से अपन फेर तीन चारि दिन पहिलहेसँ अथी करू पितराइन खुआउ फेर से अथी औठन करू बच्चा सबके फेर दही पौरकऽ औठन करबू सबचीज अपन सालमे जते भी पाबनि होइ छै सबटा अपन करू अथी कए कऽ अपन फेर सबचीज भए जाइ छै फेर देवउठानके तैयारी करू फेर से लबानके तैयारी करू अथी सब केलाके बाद पूजापाठ कयलाके बाद अपन सब चीज होइ छै अपन जते भी होइ छै सालमे पाबनि अपन